मूंखे पंहिंजे एम कॉम जे प्रोजेक्ट जे लाइ तयारी करणी हुई मां एॾी महिनत कई राति ॾींहुं मां हुन खे हिकु करे छॾियो अलॻि अलॻि साइटिनि तां मां कंटेंट खयों ॿाहिरि वयुमि ॿिया प्रिंट आउटियूं कढायूं मन मूंखे तकिड़ो सब्मिट करणो हुओ उहो प्रोजेक्ट उन्हनि मां एॾी महिनत कई जाम राति ॾींहुं हिकु कयो पेसा न हुआ पेसा थोरा जमा कया ॾाढो परे वयुमि मां उन खे प्रिंट आउट कढाइण वॾो बुक ठाराइणो हुओ प्रोजेक्ट मूंखे सब्मिट करणो हुओ कॉलेज में उहो पढ़ाईअ में मूंखे न त मां फेल थी वञां हां मां उनते हेॾी महिनत कई ऐं मूंखे आख़िरि सफलता मिली उन में मां जाम दोस्तनि खां मदद बि वरिती ॿियो मां पाण बि लिखियो जाम राइटिंग कई मां पंहिंजा विचार उन में लिखिया ॾाढो सुठो थियो